साढ़े क्षेत्र बिच साढ़े इलाके बिच छात्र हैन जादातर कोई विज्ञान दे बारै ई विज्ञान दे उप्पर डिग्री करदा बीएससी आखदे जिसी कोई टेक्नीकल कम्म सिक्खा दा कुसै दा जादा मन इंजीनियरिंग बिच होंदा इंजीनियरिंग ते कुसै ने इंजीनियर बनना होंदा होर जादातर दिक्खेआ जा ते टेक्नोलॉजी जेह्ड़ी टेक्नोलॉजी दे कम्में च जां साईंस पर गै जादा बच्चें दा फोकस होंदा ऐ बाकी सारें बच्चें दा अपना अपना मन ऐ सारे हर कुसै छात्र दा अपना अपना मन ऐ हर कुसै नै कोई साईंस बिच डिग्री करना चांह्दा कोई टेक्नीकल कम्म करनाै चाहंदा कोई इंजीनियरिंग करना चाहंदा कोई मैथ बिच बड़ा तेज़ होंदा दिमागी उप्परा इस्सै गल्ला जि''यां जि'यां बच्चें दा मन होंदा उ'आं गै अपने अपने स्हाब कन्नै बच्चे करदे न कोर्स डिग्री कोई बी जेह्ड़ा उं'दा अपना मन होंदा कोई साईंस बिच करा दा कोई आर्टस बिच करा दा कोई इंजीनियरिंग आह्ली फील्ड च जाना चाहंदा कोई मैथामेटिक्स च तेज़ होंदा ते एह् बच्चें दे माइंड पर डिपैंड करदा मन पर डिपैंड करदा की उसी केह्ड़ी फील्ड च जाना ते ते कोह्दे पर पुज्जना चाहंदा ओह् केह् करना चाहंदा ओह्दा केह् सपना ऐ चौ नै दिक्खे दा ऐ ते उस्से पर गै जादा ओह् फोक्स करदे न बाकी कोई उनेंगी एह् निं आक्खी सकदा की तुस इस चीज़ै पर करो इंया कोई साईंस पर मन होऐ जेह्दा उसी अस एह् निं आक्की सकदे की तुस आर्टस पर करो तुस टेक्नीकल कम्म सिक्खो जो छात्र दा मन होग जो स्टूडेंट दा मन करग ओह् उऐ करग